हिकु बुढ़ो ॾाढो मां वटि आहियो हुओ हुनखे एटीएम मां पैसा कढाइणा हुआ लेकिन हुन खे पैसा कीअं कढाइबा आहिनि हुनखे ईअं ख़बर न पई पए त हुन मूंखे चई की पुटु तूं मूंखे ॿुधाए सघंदी आहे की एटीएम मां पैसा कीअं कढॿा आहिनि त मां चयमि हा दादा मां तव्हांखे ॿुधाया थी एटीएम मां पैसा कीअं कढॿा आहिनि त मां हुननि खे एटीएम में अंदरु वठी वयमि पहिरियों ॿुधाइमि मां पहिरियों हुन में काड अंदरु स्कैन कयो या स्क्रेच करो स्पीन रिप एटीएम काड विझी करे हुन खां पोइ तव्हांखे ऑपशन ईंदा तव्हांखे इंग्लिश में ॿुधाइणो खपेव हिंदी में खपेव मराठी में खपे त हुननि चयो मूंखे इंग्लिश में खपे त मां इंग्लिश में बटन दॿायो त हुननि खां पुछो भई अञा ॿुधायो तव्हांखे बैलेंस चैक करिणो आहे या एटीएम मां पैसा कढाइणा आहिनि या हुनजी इंक्वायरी खाली पुछणी आहे या पिन चेंज करिणो हुननि चयो मूंखे पैसा कढाइणा आहिनि त मां पैसा कढाइण में चयो हे बटन क्लिक कयो त हुननि हे बटन क्लिक कयो हुननि खां पोइ हुन में आहियो एटीएम पिन त मां चयो मां दादा एटीएम पिन तव्हांजो कहिड़ो आहे तव्हां हिन में एंटर कयो त हुननि एटीएम पिन एंटर कई हुन खां पोइ चयोमांसि थोरी देरि बीहो त पैसा तव्हांजा निकिरंदा हुन खां पोइ थोरी देरि बीहे दादा बीठा त हुननि जा चयोमांसि ॿुधायो तव्हांखे घणा पैसा कढाइणा आहिनि त हुननि चयो मूंखे हज़ार रुपयो कढाइणो आहे त मां चयोमांसि ठीकु आहे हिन में तव्हां वन ज़िरो ॿुड़ी ॿुड़ी ॿुड़ी प्रेस कयो त हुननि हिकु ॿुड़ी ॿुड़ी ॿुड़ी प्रेस कयो त हुननि खे मां चयो की हुन खां पोइ तव्हां हे क्लिक कयो बटन त बटन क्लिक करण खां पोइ हुन में आहियो त तव्हां थोरी देरि बीहो तव्हांजा पैसा निकिरंदा त हुननि खां पोइ हुन जा पैसा हज़ार रुपया दादा जा निकिरी विया पोइ हुननि खां पोइ चयोमांसि तव्हां पंहिंजो काड हिन मां कढी वठो मशीन मां त हुननि खां पोइ मां दादा चवनि तव्हांजी ॾाढी महिरबानी की तव्हां मुंहिंजा एटीएम मां पैसा कढाया त द छोजो मां तव्हांखे ॾिसी करे सुञाथो की तव्हां मूंखे कोई बि हानी न पहुचाए सघंदा त मां हुन बुढे व्यक्ति जी दादा जी आशीर्वाद वठती ऐं ईअं ई मां चाहिंदमि की सभिनीनि खे तव्हां ईअं सिंधियुनि माण्हुनि खे हेल्प करे अॻिता वधाईंदा रहो